ہم ایک فیلڈ ورک میں كام كر رہے تھے جو كہ ہمارے بی اے میں ایک سبجیكٹ ہے جس میں ہمیں سروے كرنا رہتا ہے تو سر نے ہمیں كہا كہ تم كو بیس سروے كرنے ہیں دكانوں میں جا كر اور ان سے پوچھنا ہے كہ آپ كے گراہک كیسے آتے ہیں آپ گراہک كیسے بناتے ہیں دن میں كتنی كمائی ہو جاتی ہے یہی سب كے بارے میں اس كے بعد سر نے دو دن بعد پھر میسج كیا كہ نہیں وہ ٹاپک چینج كر كے ایجوكیشن پر بناؤ كہ بیس اسٹوڈینٹس سے سروے كرنا ہے كہ آپ ایک یونیورسٹی جو كہ سینٹرل لیول یونیورسٹی ہے وہاں تک كیسے پہنچے اس میں كیا دشواریاں آپ كو پیش آئیں اور آپ كا خرچہ كیسے چلتا ہے كتنا ماہانہ آپ كا خرچ ہو جاتا ہے آپ كے ابو كیسے كرتے ہیں یعنی كہ آپ كی اكیڈمک كیریئر كیسی چل رہی ہے تو ہم نے گروپ پر نہ دھیان دیا اور ہم نے جا كے دكانوں میں بیس سروے كر لیا اس كے بعد لاسٹ ڈیٹ جب تھی فائنل سبمٹ كرنے كی ہم ڈائریكٹ گیے اور فائنل سبمٹ كیے اور تب مجھے وہاں پتا چلا كہ سر تو باقاعدہ آگاہ كر چكے ہیں كہ اسے كینسل كرنا ہے اور ایجوكیشن پر ہمیں سروے كرنا تھا پھر ہم نے سر سے مہلت مانگی ایک دن كے لیے كہ سر ہمیں آج بھر كا موقع دیں ہم بیس اسٹوڈینٹ اپنے ہی ہال كے اسٹوڈینٹ سے ہم سروے كرلیں گے اور كل ان شاء اللہ ہم سبمٹ كر دیں گے پھر ہم نے اگلے ہی دن اس كو بخوبی پورے سروے كر كے اور ہم نے اس كو سبمٹ كر دیا